میرے خیال میں بچوں کو اردو زبان سکھانا ضروری ہے کیونکہ بچے جب بچپن ہی سے اردو زبان بولیں گے بچپن ہی سے ان کو اردو زبان کی عادت رہے گی تو وہ بڑے ہونے کے بعد بھی اردو زبان سے لگاؤ رکھیں گے اور ان کے اندر ایک ثقافت جھلکے گی ان کے اندر ایک ادب دکھائی دے گا بچے جب کسی سے بات کریں گے بڑے ہونے کے بعد بھی یا بچپن سے ہی جب وہ شروع کر دیں گے اردو زبان بولنا تو جب وہ کسی کے سامنے بات کریں گے تو ایسا لگے گا کہ ہاں یہ ان بچوں کو تعلیم دی گئی ہے یہ بچے ان بچوں نے تعلیم حاصل کی ہے اردو کی تعلیم حاصل کی ہے اور ان کے اندر ایک ثقافت جھلکے گا ان کے اندر ایک ثقافت ایک ادب و ثقافت دکھائی دے گا اسی لیے بچوں کو اردو زبان سکھانا ضروری ہے اور اس طور پر بھی بچوں کو اردو اردو زبان اردو زبان سکھانا ضروری ہے کہ جب وہی بچے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے بڑے ہوں گے چونکہ زبان یہ بتدریج ہوتی ہے دھیرے دھیرے ہوتی ہے اس لیے جب ہم بچپن سے ہی سکھائیں گے تو دھیرے دھیرے جب بڑے ہو جائیں گے وہ بچے تو وہ یونیورسٹیوں کا رخ کریں گے بڑے بڑے کالجوں کا رخ کریں گے تو اس میں ماہر اس میں ماہر بنیں گے اس میں اچھے سے ماہر بنیں گے چونکہ یونیورسٹیوں میں بھی اردو کے بہت سارے شعبے قائم کیے گئے بہت سارے یونیورسٹیوں نے بہت سارے شعبے قائم کیے تو بچے اس میں ترقی کریں گے بچے ان یونیورسٹیوں میں جا کر ان شعبوں میں آگے ترقی کریں گے اس طور پر بھی اردو زبان سکھانا بچوں کو ضروری ہے اور اس طور پر بھی بچوں کو اردو زبان سکھانا ضروری ہے کیونکہ جب بچے اردو زبان سیکھے رہیں گے تو بڑے ہونے کے بعد جب وہ یونیورسٹیوں سے فارغ ہو جائیں گے یونیورسٹیوں سے پڑھائی کر کے فارغ ہو جائیں گے ان کے اندر ادب و ثقافت رہے گا لوگوں کے سامنے کیسے باتیں کرنا ہے لوگوں کے سامنے کیسے ملنا ہیں لوگوں کے سامنے کیسے پیش آنا ہے لوگوں کے سامنے کس طرح سے گفتگو کرنا ہے یہ تمام چیز ان کو آئے گی وہ ان کے اندر ادب رہے گا بڑے ہونے کے بعد بھی اور اگر ان کو بچپن سے ہی اردو کی تعلیم نہیں دی گئی تو وہ بچے بڑے ہونے کے بعد اردو تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے